गौरमैंट दियां जेह्ड़ियां स्कीमां ना जि'यां बच्चें ई फैसिलिटी प्रोवाइड करना उनें ई मोबाइल लैपटाप देना एह् बड़ी असें ई बड़ी हैल्पफुल ऐ क्योंकि पैह्लें पता केह् होंदा हा पैह्लें अगर अस दस्स बीह् साल पिच्छें जाह्चै ना ते कुड़ियां पढ़ी निं पांदियां हियां क्योंकि स्कूल दूर दूर हे मां प्यो भेजदे निं ऐहे कि'यां जाना कि'यां निं जाना ठीक ऐ लेकिन अजकल जि'यां कनैक्टिविटी रोड कनैक्टिविटी ऐ लोक बच्चियें कोल बाईसाइकल ऐ ठीक ऐ लैपटाप ऐ मोबाइल फोन ऐ उ'नें ई इन्नी हैल्प मिली जंदी एह्दे कन्नै इन्नी मदद मिलदी ना क्योंकि दिक्खो इक अजकल दी जमाने च अगर कुसै कोल मोवाइल फोन ऐ ना ओह् बच्चा त्यारी मजै कन्नै करी सकदा उसी कुतै जाने दी जरूरत निं ऐ ओह् घर बेहियै बी करी सकदा स्कूल जाइयै बी अगर उसी कोई चीज निं समझ आवै घर आह्नियै ओह् अपना लैपटाप खोह्ली खाह्लियै परतियै शैल करियै पढ़ी सकदा नोटस बनाई सकदा उसी कोई प्राब्लम निं आई सकदी बेशक्क उंदे मां प्यो पढ़े दे होन जां नेईं होन लेकिन अगर ओह्दे कोल लैपटाप ऐ ओह्दे कोल औने जाने दी फैसिलिटी ऐ ओह् शैल लगन लगाइयै पढ़ी सकदा ऐ ते मिगी लग्गै दा एह् स्कीम जेहड़ी ना ओह् बच्चियैं ताईं बड़ी अच्छी ऐ ते इ'यै जेहियें स्कीमें ई प्रमोट करना चाहिदा बच्चें ई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिदी ता कि बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ी सकन और देश दा नां रोशन करन केईं बच्चे बचैरे दिक्खो इनें चीजें दी अभाव दी वजह् कन्नै ना ओह् बचैरे पढ़ी निं सकदे हैन नां स्कूल पुज्जी पांदे नां घर बेहियै पढ़ी सकदे क्योंकि उं'दे उप्पर जिम्मेदारी बड़ी होंदी ऐ जिसलै इनसान उप्पर जिम्मेदारी होंदी ना फिर ओह् बंदा आखदा कि में अपने निक्के भ्रा भैन बी दिक्खने ठीक ऐ मां प्यो दी बी मदद करनी भी ओह् पढ़ाई कोला थोह्ड़ा पिच्छें हटदा जंदा ऐ लेकिन अगर इ'यै जेही गौरमैंट इ'यै जेही स्कीम दिंदी ऐ उ'नें ई फाइनैंशिली बी सपोर्ट करदी ऐ उं'दा अगर खाने पीने दा बी ध्यान रखदी ऐ ते इ'यै जेही स्कीम उं'दे ताईं बड़ी हितकारी होनी ऐ और गौरमैंट गी इ'यै जेही स्कीमें गी प्रमोट करना चाहिदा